हमरा अपना आपकेँ गर्व ज्यादा महसूस जखन होइया तखन हम गरीब लोककेँ कोनो तरहके मदद करै छियै हम लगभग दस साल से एगो संगठनके संगे मिलकेँ हम सामाजिक कार्य करै छी आओर सामाजिक कार्य जखन करै छी तऽ अपना आपकेँ गर्व बहुत बुझा रहल अछि लगभग हम अपन जीवनमे पाॅंच बेर रक्तदान कयने छी आओर पाॅंच कम से कम पाॅंच लोककेँ अपन रक्त दान कऽ के जीवन बचेने छियै तैं हमरा अपना आपकेँ गर्व बेसी महसूस होइया जखन कोनो गरीब लोक सबकेँ कोनो तरहकेँ हमरा से मदत होइ छै या हम मदत करै छियै तऽ अपना आपकेँ गर्व महसूस भऽ रहल अछि आओर एगो संगठन छै अयाची नगर युवा संगठन जकर हम मेम्बर छी आओर ओ संगठन बहुत काज करै छै समाजमे मिथिलाके ई संगठन छै मधुबनी जिलाकेँ सरिसवपाहीमे ई संगठन चलि रहल छै जे रक्तदान पर मुख्य रूपसँ काज करै छै आओर ओ मे लगभग पचास युवा सब जुड़ल छै जाहिमे हमहूँ एगो जुड़ल छी आओर हम ओ संगठन से जुड़िकेँ विभिन्न विभिन्न गाँवमे विभिन्न विभिन्न लोक सबकेँ बीच सामाजिक कार्य करै छी आओर रक्तदान तऽ पांच बेर केनहिये छी आओर संगे हम बच्चा सबकेँ अगर दसवीं बारहवीं मे नीक रिजल्ट आनै छथि तऽ हुनका सबकेँ प्राइज दै छियनि आओर विभिन्न विभिन्न गाँवमे जाकेँ हमसब बीच बीचमे क्विज प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता सब करबैत रहै छी आओर बच्चा सबकेँ प्रोत्साहनके लेल हुनका सबकेँ प्राइज दै छियनि तऽ ई सब काज सामाजिक काज जखन हम करै छी तब अपना आपकेँ हम गर्व महसूस करै छी आओर हम आगेयो समाजके लेल निछावर छी आओर सामाजिक कार्य आगेयो हमसब करैत रहब तैं हमरा समाजके लेल जखन काज करै छियै तऽ गर्व महसूस होइया